جی وعلیکم السلام

جی جی کالی ہے بولیے کتنے بجے جان کتنے بجے جانا ہے سات بجے صبح میں اور کتنے آدمی ہیں پانچ آدمی ہیں اور سات بجے جانا ہے صبح میں اور لگ بھگ دو ہزار روپیہ لگے گا میں نے بہت دور پڑتا ہے بائیس کلو میٹر چالیس کلو میٹر ہے اوپر سے وہاں صبح سات بجے جانا ہے ادھر سے خالی آنا ہے تو آپ ہی سوچیے آنے جانے دونوں کل لگنا پڑے گا بھاڑا میں پانچ پسنجر بھی ہے اوپر سے اسٹیشن جانا ہے اسٹیشن سے زیادہ سواری بھی نہیں آتا ہے صبح میں آپ ہی سوچیے ایسا کریے کہ آپ کا بھی کام ہو جائے میرا بھی کام ہو جائے پندرہ سولہ سو پر کیسے ہوگا پٹرول بھی ڈالنا ہے ہم کیا کہیں گے آپ ہی بولیے کتنا ہونا چاہیے اور اٹھارہ سو ٹھیک ہے وہ پوچھ رہے تھے کون سی گاڑی سے جانا ہے سات بجے کون پین آٹھ بجے بولے تو ہم آ جائیں گے دس منٹ پہلے آ جائیں گے بگل میں پڑتا ہے پپرا ٹھیک ہے اوکے وعلیکم